खुले पानी में तैराकी करते समय जो है इंसान को ध्यान रखना चाहिए कि जो है तालाब के अंदर कहीं चट्टानें तो नहीं हैं चट्टानें हैं तो उसमें कूदने की जरूरत नहीं होती है जो है नहीं तो चोट लगने की आशंका बनी रहती है और कभी कभी होता क्या है कि जैसे शैवाल में आदमी फँस जाता है तो शैवाल से बचने के लिए जो है इंसान को हमेशा पानी के ग्राउन्ड तक नहीं जाना चाहिए जो है उसके नदी में जैसे हम तैराकी कर रहे हैं तो नदी में तैरते समय उसके प्रवाह बहुत तेज होता है प्रवाह तेज होता है तो उसमें विपरित दिशा में तैराकी ना करें क्योंकि जो है वो पानी में मड़ोर के अंदर तक ले जाता है फिर तैर तैर तैराकी करने में समस्या आती है और आदमी को डूबने का डर रहता है अगर तैराकी नदी में तेज प्रवाह की गति से करना है तो उसकी धारा के साथ जो है धीरे धीरे दूसरे किनारे तक जाया जा सकता है धारे के प्रवाह के साथ ही तैराकी करेंगे तो सब अच्छा रहेगा नहीं तो जो है विपरीत दिशा में तैराकी यदि करते हैं तो हम जो है हमें डूबने का डर रहता है तैराकी तालाब में यदि कर रहे हैं तो तालाब में तैराकी करते समय ये ध्यान रहे कि जो है हम कहीं जो है चट्टान से ना टकरा जाएँ नीचे कभी कभी पत्थर होता है कभी कभी जो है और सब चीज़ें जैसे लकड़ी वगैरह भी तालाब वगैरह में होता है तो जो है उसमें फँसने का डर रहता है तो उससे बचने के लिए जो है हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम पानी के ऊपर ही तैराकी करने की कोशिश करें नीचे ना जाएँ तैराकी करते समय आदमी जो है आगे से अगर कुछ दिख रहा है तो ठीक है नहीं दिख रहा है तो कोशिश बराबर आपकी यही रहे कि आप तैराकी करते समय हाथ पैर दोनों सही से चलाते रहें और जो है नीचे जाने से बचें अगर आप नीचे जाते हैं तो कभी कभी जो है कीचड़ मिट्टी भी दलदल भी फँस जाता है तो इससे बचने के लिए जो है आप कोशिश करें कि तैराकी जो है हमेशा आगे आगे की तरफ से करें और जो है पानी के ऊपर तैरने की कोशिश करें यदि पानी के ऊपर आप तैरते हैं कुछ रहता है तो थोड़ा सा दिखाई पड़ता है दिखाई देने से जो है कोई दिक्कत नहीं आती है नदी है नाला है इसमें अगर तैराकी आप करते हैं तो आप प्रवाह के विपरीत तैराकी ना करें जिस गति से नदी तेज गति से अगर बह रही है तो उसमें जो है आप तैराकी करें तैराकी करने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप धारा के प्रवाह के अनुरूप करें उसके विपरीत ना करें